हेलो हम नव टोल सऽ अनुराग बाजि रहल छी हमरा अहाँके रेस्टुरेंट सऽ ई बुझबाक अछि जे आइ बारह बजे दिनमे हमरा अहाँ होम डिलेवरी भोजन कऽ सकैत छी वा नहि आइ अहाँके रेस्टुरेंट खूजल अछि वा नहि आ जॅं खूजल अछि तऽ हमरा कतेक बजे तक डिलेवरी भऽ सकत